जोंनि गामियाव दैनि थाखाय सिन्था गैया बेराद मोजां जेरावबो खाथि खालानो दंजोबो दै दुगैनाय मानाय दै दैआनो दंजोबो आरो दंग' दंला दंजोबो जोंनि गामिआवबो गा सुइचगेट जाबाय माइ गायनायफोरनोनि दंग' दंला बेराद मोजां जाबाय जोंनि बे गामियाव बेराद वाटार साप्लाइबो गैयामोन गैयाबाबो सफैसिगोन लासै लासैनो जों बेखौनो दैखौ जों जोंनि दैखौ थानायखायनो जों लाथ'वाखै जेला सफैथारो होनबा जोङो बे दैखौ लासिगोन आरो लामा जोंनि सेर सेरावनो दंखायो लामा जिं जिङावनो वाटार साप्लाया जों जोंनिसिमबो फैगासिनो दं जोङो जोङो दा मोन्थ'वाखै नालाय जोङो दा जो बिमा दैआवबो दैआ मेरला नालाय आखायनो जोङो बेखायनो दैनि आंखाल गैया जोंनाव दैनि बेराद सुबिदा जो जोंनि जोंनि बादि दै सुबिदा लानाय मोन्नाय गामि गैया दस्रा गामियाव दैआनो गैया जोंनाव दैआनो मेरला दंथारो बेबायदि सुबिदाखौ जोंना बेराद मोजाङै सुबिदाखौ मोन्नानै दङ दासिम दासिमबो जोङो गोदोनिफ्राइ दासिमबो जोङो गायन्नाय फुनायावबो आंखाल गैया जोङो जेब्ला नांगौ होनब्लानो मोनो दै दैनि थाखाय खुनु उसुबिदा गैथ्रा आरो जों मा लोंनो लोंनो मानोबो मोजां जों जेरावखि थाङा लामाफ्रावनो दैख'रफ्राव खावनानै मोनलोङो दैआ साफा दैनि थाखाय मै मैला गैयै आइरनफ्राबो गैया जोंनि बादि बे दैआ गाज्रि जोंनिबादि गाज्रि गैया जोंनाव बे बेराद मोजां जोंनि बे गामिनि दैआ